नमस्ते भैया जी हाँ आप खेती करते हैं सुना है सब्ज़ी आपके पास मिल जाएगी लेना चाह रहे थे हम अच्छा तो सारी सब्ज़ी मिल जाएंगी आपके पास हाँ भैया जी वह तो दवाई उवाई तो नहीं डालते हैं अच्छा किस ख खाद का कौन सा प्रयोग करते हैं आप अच्छा अच्छा तो वैसे हम भाई क्विंटलों के हिसाब से खर ख़रीदना चाह रहे थे आप ही से अच्छा क्या रेट चल रहा है आलू वालू का और यह लौकी का भैया जी थोड़ा सही से लगा लीजिए क्योंकि रेट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमको भी बेच कर बेचना पड़ेगा तो फिर हमें भी कुछ मुनाफा अगर नहीं होगा फिर थोड़ी दिक़्क़त हो जाएगी हमको थोड़ा रेट पर तो इतना तो भैया वर्ष चल रही है तो क्या वह कीड़े वीड़े निकल रहे होंगे कि नहीं अच्छा अच्छा हाँ तो यही है कि बस कीड़े उनपर ना लगें हों तो अगर साफ सुथरी अच्छा अच्छा जी और इसमें क्या खे क्या बोया गया है मतलब क्या है आपकी सब्ज़ियाँ कौन कौन सी मिल जाएंगी इस समय इ मिल जाएगी अच्छा भिंडी का क्या रेट चल रहा है भैया अच्छा अच्छा अच्छा और ताज़ा माल बिल्कुल बढ़िया मिल जाएगा अच्छा भैया तो भिंडी का भैया क्या रेट चला रहे होंगे इस समय हाँ अब यही है कि मतलब कि सोच रहे थे जैसे कि हम भी कि मंडी वंडी लेकर जाएंगे आपसे ख़रीदेंगे तो मंडी ले जाना पड़ेगा तो अगर हम ही को हमको ही फायदा नहीं होगा तो फिर हमारे ख़रीदने से कोई फायदा नहीं है वही सोच रहे थे कि ठीक ठीक ठीक साफ सुथरी होनी चाहिए बस और कुछ नहीं अच्छा तो भैया जी हमको कहाँ आना रहेगा अच्छा लखनऊ से मिल जाएगा हमको ठीक है भैया जी अगर बहुत बढ़िया है सब्ज़ी मिल जाएगी तो हम फिर आते हैं ठीक है भैया नमस्कार